गायकके एकटा इएह गलती छै जे मतलब जेना गीत गाबैत रहलहुँ तँ छै जे आब केओ हम जेना धीरेसॅं गेलहुँ केओ जोरसॅं सङ्ग देलक तँ ओहिसब अबस्थामे बुझेलै जे जेना हमहूँ जँ ओहिमे जोरसँ देबै तँ एकरङ्ग के गाना हेतै एकरङ्गके गीत हेतै तँ ओहिसँ होइ छै कि जे सुरसुरी उठि गेल उकासी उठि गेल तँ ओहिसँ गीत गरबड़ा गेलै तँ ई सब कने गलती भऽ जाइ छै ओहिमे छै जे कनी एकरत्ती लोक गरम पानि पी लेलक नून दऽ कऽ गारगिल कऽ लेलक तँ कनी एकरत्ती साँसमे अथीमे ठीक भऽ जाइ छै आ ईहो छै जे तेज अवाजमे गेलासॅं कने गायकके बहुत अथी भऽ जाइ छै अवाज गरबड़ा जाइ छै आ इएह सब कनी गलती छै गायकके आर तऽ एहन कुनू नहि बात